रिलिजियस ट्रॅण्स म्हणजे की आमच्या आमचें जे सण समारंभ जातात पय तेतूंर अन्य धर्माचो कितें वांटो कितें वाटचाल म्हणजे एक जर आमी सगळें म्हणटा की गोंयांन जर सर्व धर्म समभावाक जास्त जर फेत जास्त जर हें आसा प्रभाव आसा जाल्यार कितें जाल्यार एगझाम्पल दिवपाक सोदता ती आमचीं म्हापशेंचो बार्देस तालुक्यांतलो राखणदार म्हापशेंचो राखणदार बोडगेश्वर म्हाराज आसा हेची जात्रा तशी अख्या गोंय भर तशी गोंय भायरूय फेमस आसा ह्या जात्रेक जे लोक आसा पय जेन्ना ती फेरी भरता जात्रेची तेन्ना आमचेंं लोक सगळें वयतात देव दर्शनाक वयता आनी मागीर फेरी भोंवतात पण अन्य धर्माचे लोक जे आसा पय ते तेय लोक ह्या जात्रेची खूब वाट पळयतात म्हणजे ही फेरी जी आसा ती खूब मोटी आसता तेज्या बरोबर जी अन्य जें कितें कितें एन्टरटेनमेण्टाक खातीर जे येतात पय जायण्ट वील म्हण मागीर आनीक अशें कितें कितें कार्यक्रम ते बोडगेश्वर जात्रेक आमकां पोवपाक आनी अन्य धर्माचे लोक थंय खूब योवन मजा घेतात म्हणजे तेंकां आवडटा योवन थंय मागीर जात्रेची फेरी भोंवप फेरयेक अन्य कितें वस्तू खरेदी करप सोवाय भितर वस्तू मेयटा आनी अशें खूबशें जें आहा पय तें जात्रे टायमार पोवपाक मेयटा तसोच मिलाग्रिचें फेस्त म्हुणून म्हापश्यांन जाता मिलाग्रिचें फेस्त म्हणजे एक तसो तेंचो फेस्त म्हणजे बरें व्हडलें फेस्त तें पण त्या फेस्ताक जर पोवपाक गेल्यार जास्त आमचें हिंदू धर्माचेय लोक आसतात मिरा बाय म्हणटा ती देवी जिका बाटयिल्ली आसा आनी ती क्रिस्तांव जाल्लेली आसा ती पयलींची हिंदू सो तिका तेल घालप त्या दिसा फेस्ता दिसा हें आमचें हिंदू लोक मानतात आनी हिंदू लोक तें दिसा त्या चर्चीन वचोन मिला मिलाग्रीक तेल घालून तें जें आसा सद्री करतात तशींच मिलाग्रिची फेरी जी आसा हीं खूब मोटी फेरी आसा आनी खूब दीस चलता आनी त्याय फेरयेक जाय तश्यो वस्तू मेयटात तेन्ना सगळें धर्माचे लोक परत त्या फेरयेक योवन वांटो घेतात आनी हें जाता तशीं पोवपाक गेल्यार कांय हिंदूंचे सण आसा जे लयराई देवीची जात्रा म्हण ना नाल्या फातर्प्यांची जात्रा म्हण अशें जें कितें कितें आसा पय हें सगळें चलता हिंदू धर्मान आनी हिंदू धर्माचो बाकी धर्मान जर गोंयांन भितर तरी तशें कांय ना गोंया भितर तरी आसा लोक आनी वांटो पोवपाक वयता इवन आमचे हिंदू लोक जर पोवपाक गेले जाल्यार मुस्लीमांचे अशें मश्जिदी बी तशें केन्ना वचना तेंचे ईदाक बिदाक पूण तेंचें अलाव्डूय ना अशें कितें तरी आहा तें पण क्रिस्तांव लोक जे आसा पय ते काही थोड्या भागान पोवपाक मेयटा की तें आमच्या देवळांनी येतात जशें बाबरेश्वराचें देवूळ जें आसा कळंगूट कळंगूट हो बाब्रेश्वराचें देवूळ आसा कळंगूट शांतादुर्गेचें देवूळ आसा हें असें आसा की हांगा न्हू लोक बाकीचे धर्माचे म्हणजे मोस्टली क्रिस्तांव धर्माचे लोक सुद्दां न्हू मानतात अश्या खातीर स्वता देवळान वयचेना पण खंयच्या आपल्या शेजाऱ्यांक हिंदूक सांगतले की आपलें काम जालां तेन्ना तुमी देवळान वचा आनी हें देवळान ऑफर करा अशें हांवेन पयल्लें आसा गाडी जर एक घेतली नवीन जाल्यार ती गाडी घेतल्या उपरांत पेडे जे आसा ते देवळांनी दोवरतात नाल्यार धाडून तरी दितात बाबा हें आपूण नवी गाडी घेतल्या धंदो सुरू केलो जाल्यार ते देवळांक मान दितात राखतात बोडगेश्वराक आमी पयलां बोडगेश्वर जात्रा आसता पय तेन्ना प्रत्येक देवाची होटी जी आसा ती बोडगेश्वराक येता मिलाग्रिनी कडल्यान होटी येता मश्जिदी कडल्यानूय काहीं फळां येतात म्हणजे अशें हें जें थोडें जें आसा पय आमच्या धर्मा बदल ट्रेंडस हें म्हणटात पय तें ट्रेंडस रिलिजियस ट्रेंडस म्हणटा पय तें आमकां पोवपाक मेळटा आनी गोंयान हें तशें आसा मोठ्या प्रमाणान म्हणिना पण आसा जाय थंय गरज आसा पय थंय तशेंं तें तें धर्माचें लोक वावुरतात आनी हें सण बी हा ते सेलिब्रेट करतात